जोंनि बर' बर' मानसिनि जानाय जानाय लोंनायफोरजों गुबुन हारिनिजों बाय बाहायबो मिलायथारा मानो होनोबा जोङो सिगांनिफ्रायनो मान गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मुलि हारिनि मेगंखौ जाखायोमोन डाक्टर डाक्टर खबिरासनियाव थांनायनि सिगाङाव जों उदै गाज्रि जायोबा बा सेमफ्राम बिजौफोरखौ जायोमोन आर इनिफ्राय संना ओम खिफि बेन्दों बेखो जोङो संनानै जायोमोन अब्लाना जोंहा उदै गाज्रि जानाया मोजां जायो आरो ओमफ्राय जोङो मानि मुनिफोरखौबो जों ओरैनो गोथाङैबो जायोमोन आरो संनानैबो जों जायो आरो जों बैसाग मासनिफ्रायनो बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगोनो जोङो एकस' एकथा मेगंफोरखौ लगायनानै जों संनानै जायोमोन जेरै खुंखा दिंखिया नारा गोखा मानइयो गोदोर मानि मुनि फिसा मानि मुनि दाउस्रि जिनजिं लाफा सायख' आलारि हाग्रा बायदि रोखोमनि सनालु फै सना सनाफुलि रुफाफुलि बायदि रोखोमनि मेगं मि एकस' एकथासो मिक्स खालामनानै जोङो संनानै जाबोयोमोन मानो होमब्रा बे मेगं मेगंखो जाखाना थायोब्ला जों बेराम आजारखो जाया होननानै मानसिफोरा सिगांनिफ्रायनो जों दा बिसास खामनाय दंखायोमोन दा बेनि उनावहा जोङो ओह मानि मुनिफोरखो जोङो मानि मुनिफोरखौ उम मिक्स खालामनानै लगायनो नोरसिं बिलाइ मानि मुनि खिफि बेन्दों बेफोरखो लगायना गान्दे माथा गान्देमा थास' आरो ओह मानि मुनि गेदेर फिसा बेफोरखो गासिबो लगायनानै जोङो दाउ गिदिथ दाउ फिसाफोरजों जों सुट खालामनानै जायोमोन अब्ला जोंनि देहाफोरा एसे गोग्गो जायोमोन होननानै बुङोमोन आरो मानसिफ्रा बिनिफ्राय ओह मा खालामोमोन ओह जेब्लानाखि गथ'फोरा खिनाय बा माबा जायो अब्ला जोङो बै दंफां राखेब होनना बुं नोङो बिनि बिजौफोरखो जोहो देनानै जों बे रोसि खालामनानै सिनि बाहाय लगायनानै दौवोमोन आर ओमफ्राय ओह जानो जानो रोङा नालाय जों बेबायदिनो रोसिखो दौनानै दो दौनानै होयोमोन आरो

ओह सिगांनि मानसिफ्रा न'खराव गावबा गाव न'खरावनो खेथि खालामनानै जेरै लाइ लाफा मुला बेफोरखौ जोङो हासार गोयै मैगंखो जोङो जाब'फायोमोन जायोमोन आरो गैथाराबासो जोङो दालिफोरखो संना जानो गोनां जायोमोन दानि मेगं थाइगंजों गोदोनि मैगं थाइगङा बुहुत फाराग दङो दानि मैगंफोराबो हाथाइ बाजारफोराव मुलि होनाय मुलि होखानाय होनायसो इफोरो एखायनो जों गावनि बारिफोराव गायनानै जानाया बिराथ गाहाम आरो बेफोरखौ जोङो रुनानै लाफा सिना लाइ लाइ गोसोम थुनथुनि आरो बै मा होना बुङो इखो धरमफुल आरो ओमफ्राय बुथुवा बेफोरखो जोङो रुनानै जायोमोन बेनिफ्रा बेनिफ्राय जोङो ओह बो